गए ल हम लोग गए वहाँ इलाहाबाद ट्रेन से गए थे यहाँ से ट्रेन पकड़े हम लोग पकड़े वहाँ जौनपुर से ट्रेन पकड़े हमलोग जौनपुर से ट्रेन पकड़े तो गए इलाहाबाद उतरे वहाँ झूसी उतरे झूसी फिर झूसी उतरने के बाद फिर वहाँ से भई की नहीं हम यहाँ टेन नहीं दूर पड़ेगा तो फिर उतरे हम लोग रामबाग रामबाग जब उतरे रामबाग उतरने के बाद वहाँ से अपना हम गाड़ी रोके तब गए वहाँ संगम संगम संगम गए थे रात भर वहाँ थे अपना जो वहाँ जगह जगह अपने आदमी सब सब बना रहे थे वहाँ जाकर बैठे थे हम लोग रात भर बैठे थे वहाँ वहाँ बैठने के बाद सुबह सुबह अपना गंगा जी नहाने नहाए वहाए दर्शन होई ग फिर नहाए क फिर वही दर्शन पर्सन सब किला उला सब घूमे हम लोग किला पूरा किला हनुमान गढ़ी हनुमान जी को द मंदिर गए थे किला घूमे से घूम सब घूम घाम के दिन भर कब दो रात दो दो दिन दो रात हम लोग घूमे थे वहाँ घूम घाम कर पूरा वो इलाहाबाद घूम घाम कर फिर गए थे वहाँ कहला की आ आनंद भवन जहाँ जहाँ जहाँ इन्दिरा गाँधी के ज जन्म हुआ आनंद भवन गए थे वहाँ दर्शन वर्शन वहाँ वहाँ घूमे थे वहाँ घूम घाम कर फिर वो पूरा वो इलाहबाद घूम के तब कबो आठ दस रोज में तब वहाँ से घूमकर इलाहाबाद से हम लोग घर आए थे हाँ फिर यहाँ से गए थे अयोध्या अयोध्या गए थे यहाँ टेन स पकड़े उहाँ फिर टेन पकड़े हमलोग यहाँ जौनपुर से फिर टेन यहाँ से गए जौनपुर जौनपुर से ट्रेन पकड़े अयोध्या के लिए गए तो अयोध्या गए तो वहाँ पर उतरे उतरने के बाद ब गए थे वहाँ मंदिर वहाँ गए थे करे करे ऑटो ऑटो से चले आए वहाँ मुंगी धाम धाम गए थे तो वहाँ गइले के बाद फिर वहाँ गं नहाए नहाने करौना के अथुआ से मु यमुना जी नहीं नहाए थे फ़िर चल गए वन वहाँ मंदिर गए थे वहाँ हनुमान गढ़ी आ ऐसे जात आ क्या है कि रामजानकी के मतलब जा जितना मंदिर था वो हम नाम नहीं याद है जितना मंदिर था सब दर्शन किए हम लोग सब दर्शन कर करके घूम फिर कर इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी पुलिस थी बड़ी भीड़ थी वहाँ ह हई तो दसवीं थी बाकी हम लोग दिनभर पूरा घूमे थे घूम घाम कर तब अ वहाँ से रात सा ना शाम को हम वहाँ से फिर टेन पकड़े थे टेन पकड़ कर फिर चज फिर जौनपुर आए थे जौनपुर आकर फिर वहाँ से वहाँ से फिर ये हुआ कि वहाँ से फिन डग फिर डग अपना घरे आए थे यहाँ गाजीपुर